जूनागढ़ में इस्कूलूं सरकारीअ में फ़ियूं कान हूंदियूं आहिनि ट्रस्ट जो ट्रस्ट जी इस्कूल हूंदी आहे हुनमें अधु फ़ी हूंदी आहे हुन अधु फ़ीअ में सत हज़ार फ़ी हूंदी आहे ॿारहंनि महीननि जी इस्कूल जो नालो आहे मानस विद्यालय कन्या छात्रालय इस्कूलनि जा नाला आहिनि अने प्राइवेट इस्कूल में नोबल आहे सरस्वती आहे आल्फ़ा आहे एक्लव्य इस्कूल जी फ़ियूं ॾाढियूं आहिनि इनकरे ग़रीबु माण्हू हुन इस्कूल में कान वेंदा आहिनि हिनजे करे जेके ट्रस्ट जी इस्कूल में वेंदा आहिनि ने पैसे वारा माण्हू वॾी इस्कूलनि में वेंदा आहिनि एक्लव्य इस्कूल में वेंदा आहिनि पसंदि कंदा आहिनि कलरिया आहिनि इनकरे